हेलो मेरी बात शिवम जी से हो रही है डाक्टर साहब से जी सर सर मेरे चेहरे में मुहासे हो गए हैं और कालापन हो रहा है सर तो उसके लिए मुझे थोडा सा इलाज़ कराना था मैं क्या सलाह लूँ यह मुझे कम से कम अठारह से बीस दिन से हो रहा है पहले भी मुझे थोड़े बहुत कुछ थे लेकिन अभी और बढ़ रहे हैं उसके पहले हल्के हल्के मुहासे शुरू हो गए थे आने धीरे धीरे पहले एक थे फिर दो थे अब यह थोडा सा ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है हम्म हम्म जी मेरी एक आदत है मैं बाहर का खाना खाता हूँ चटपटा शायद उस कारण से हो सकता है और साबुन और क्रीम तो मैं लगाता नहीं हूँ चेहरे पर किसी प्रकार के हम्म जी जी

जी बता दीजिए हाँ

हम्म जी जी जी जी चेहरे से लेकर यह जो चिन वाला हिस्सा रहता है ना और जहाँ पर अपनी दाढ़ी के कारण कुछ छुप गए है तो गले के नीचे भी कुछ दिखते हैं दो चार उसके नीचे नहीं दिखते हैं गले के गले के ऊपर बस

ठीक है हम्म हम्म सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर